अँचारके फैक्टरी जे बनि सकैत रहै तऽ हमरो अर करि सकैत रहियै आगाँ बढ़ाय सकैत रहियै बिजनेस सभ गरीबके बाल बच्चा जे मजदूर करि सकैत रहै फैक्टरी बड़ा खुलि जैतियै अँचारके पापड़के चिप्स आलूके चिप्सके फैक्टरी तऽ ओहिमे काम करि सकैत रहै सभ जी सकैत रहै ओहिमे कमाय सकैत रहै काम करि सकैत रहै सभ गरीबके बाल बच्चा एहन नहि छै बिहारमे कि बड़ा फैक्टरी कोइ चीज बाहर लोक जे छै ने दिल्ली पंजाब हरियाणा लुधियाना लोक जाइ छै कमबय लए आ बीवी बाल बच्चाकेँ छोड़ि कऽ जा रहल छै कमाबय लए गामेमे अथि बिहारेमे तऽ लोक बिहारेमे रहितियै बिहारेमे काम करितियै रहितियै खयतियै पितियै ऐश मौज करितियै ठीक